میں ہندوستانی کھانا بنانا پسند کروں گی کیوں کہ میں بھی ایک ہندوستانی ہوں اور مجھے ہندوستان کے سارے پکوان آتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی اور میں اپنی من پسند کا کھانا بناؤں گی جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے مجھے ہندوستان میں سب سے زیادہ پسند بریانی ہے اور وہ مجھے بنانی بھی آتی ہے وہ سبھی لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے کیوں کہ اس میں اتنا زیادہ کچھ ہوتا بھی نہیں ہے بنانے کے لیے بہت ایزلی بن جاتی ہے لیکن ہر کوئی اسے بنا بھی نہیں پاتا ہندوستان میں زیادہ تر مسلم لوگ بریانی کھانا پسند کرتے ہیں اور یہ سبھی لوگوں کی بہت زیادہ فیوریٹ ہوتی ہے میں ہندوستانی ہوں اس لیے مجھے بھی یہ بنانی آتی ہے اور مجھے کھانے میں بھی بہت زیادہ پسند ہے اس لیے میں بریانی ہی بنانا پسند کروں گی ہندوستانی فوڈ